हुंअ त घणी किताबूं आहिनि मूंखे सभिनि खां वधीक किताबु उपन्यास वणंदी आहे उपन्यास में हिकु सुठी सोच ऐं बुरी सोच ॿुधाई वेंदी आहे जंहिंमें इतिहास जे बारे में राजा महाराजाउनि जे बारे में ऐं दया जी भावना माण्हूअ जी इज़त ख़्यालु रखण बारे में ॿुधाए असां लाइ छा सही आहे छा ग़लति आहे दुनिया जे बारे में सुठी सम्झ ॾिनी वेंदी आहे जीअं त उपन्यास जा नाला आहिनि शिखा रेखा जीवनी रंग भूमि कायाकल्प घणे ई हिन खे ॿार पढ़ण सां दिलिचस्पी वठंदा आहिनि ऐं लिखणु ऐं पढ़णु चालू कंदा आहिनि उन्हनि जे सुवाल ऐं जवाब में उथल पुथल बि थींदी आहे जंहिं सां हू सोचींदा आहिनि चवंदा आहिनि असां बि वॾा थी करे इन वांगुरु लेखक थींदासीं